रेडियो प्रोग्राम ते बड़े चाल्ली दे आंदे नै पर में इक्कै प्रोग्राम सुनदी ही पैह्लैं पैह्लैं जदूं साढ़े घर रेडियो होंदा हा टी वी होंदा हा में रेडियो बिच्च इक प्रोग्रम सुनदी ही जेह्ड़ा जेह्ड़ा आंदा हा सखी सहेली सखी सहेली बड़ा शैल लगदा हा ते मैं

रेड़ियो ते मिगी बड़ा शैल में ते रेड़ियो फोन च गै सुनदी ही क्योंकि साढ़ै पैह्लैं रेडियो हा ओह्दै बिच्च अस गाने सुनदे हे जिसलै ओह् गाने आह्ला प्रोग्राम आंदा हा ते आपकी फरमाईश आह्ला पता नी केह्ड़ा प्रोग्राम आंदा हा में उदी ओह्दा नां मिगी चेत्ता नी रेह् दा ऐ इन्ना ते में ओह् सुनदी ही ते जिसलै में ओह् सुनदी ही ते ओह् मिगी ओह् मिगी बड़ा शैल लगदा हा ओह्दै बिच्च बड़े हिन्दी गाने आंदे हे ते हून फिर में सखी सहेली फोन बिच्च प्रोग्राम सुनदी ही जेह्दे बिच्च अपनी कोई बी कुड़ी गी सद्दी लैना ओह् प्रोग्राम आह्ले कुड़ी गा सददे ते ओह् मतलव कोई बी जनानी ऐं कोई बी कुड़ी होऐ ओह्दी अपनी जेह्ड़ी निजी लाईफ ऐ ओह्दे बारे च पुछदे जां उसी जेह्ड़ा बी ओह्दा ऐ अनुभव ऐ ओह् अनुभव सनांदी सारें गी अपना ते सारे में हर इक दा प्रोग्राम बड़े मतलव हर इक दी जेह्ड़ा अनुभव ऐ जां गल्लें ऐं बड़े ध्यान कन्नै सुनदी ही ते हून ते साढ़े घर रेड़ियो है गै नी ऐ ते हून ते नां फोन पर सुननी होनी मैं पैह्लैं निक्का फोन होंदा हा हून जिसलै एह् फोन आईया बड्डा ते हून में एह्दे बिच्च सुनन लगी पेई जेह्ड़ा एह् रेड़ियो ऐ रेड़ियो ते पैह्लें लोग बड़ा सुनदे हे एह्दे बिच्च खबरां बी आंदियां हां मेरे भापा बी खबरां सुनदे हे रेड़ियो बिच्च ते फिर हुन में रेड़ियो बी नी सुननी होन्नी ऐं हुन में टी बी दिक्खनी होन्नी ऐ टी वी बिच्च बी बड़े सारे प्रोग्राम आंदे ऐ टी वी दी एह् खासियत ऐ कि असैं टी वी बिच्च प्रोग्राम सुनने दे कन्नै कन्नै दिक्खी बी सकदे नै दिक्खने और सुनने बिच्च जेह्ड़ी चीज़ जेह्ड़ी चीज़ होंदी ओह् जादा समझ आंदी ऐ ते टी वी बिच्च गी बड़े सारे प्रोग्राम आंदे नै कदैं कदैं फिल्मां बी आंदियां में फिल्मां बी दिक्खनी होन्नी ऐं ते फिल्मां ते फिर खबरां ते ओह्दे बाद नाटक बगैरा ड्रामें एह् सारी चीजां में दिक्खनी होन्नी ऐं जियां ड्रामें च आईया कोई नाटक नागिन नाटक कल्लरस टी वी पर आंदा ससुराल सिमरका आंदा हा ओह्दे बाद कसम फिर ओह्दे बाद बड़े सारे जेह्ड़े प्रोग्राम ऐं ओह् टी वी आंदे ऐं में टी वी पर दिक्खनी होनी ऐं होर प्रोग्राम ऐजुकेशन जेह्ड़े पढ़ाई दे बारे च ऐं ओह् बी बड़े सारे आंदे ऐ जेह्ड़े मैं दिक्खनी होन्नी ऐं पढ़ाई दे बारे च जेह्ड़े आंदे ऐ जरनल नालेज क्यूज बगैरा एह् सब करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति अमिता बच्चन दा जेह्ड़ा प्रोग्राम में ओह् बी सुननी होन्नी ऐं ओह्दे बिच्च जेह्ड़ी जानकारी स्हानू मिलदी ऐ कवाशनें दे बारे च साढ़ी देश दे बारे च ओह् सुनने च बी ओह् बी में सुननी होन्नी जेह्दे कन्नै मेरा जेह्ड़ा जेह्दै कन्नै जेह्ड़ा मेरा नालेज़ ऐ ओह् बधदा ऐ मेरा ग्यान जेह्ड़ा ऐ ओह् अग्गै बधदा ऐ ते मिगी पता चली जंदा ऐ केह्ड़ा कवशच्न कुध्दर बने दा ऐ ओह्दे बाद में इनें सारें प्रोग्राम गी बड़े ध्यान कन्नै दिक्खनी होन्नी ऐं हून ते मिगी बड़ा मजा आंदा ऐ टीवी च प्रोग्राम दिक्खने गी टी वी दे प्रोग्राम दिक्खने गी दिक्खनें गी बड़ा मज़ा आंदा ऐ अस इनैं प्रोग्राम गी दिक्खी बी लैन्ने आं ते सुनी बी लैन्ने आं सुनने दे कन्नै कन्नै दिक्खनें च बी जल्दी समझ आंदा ऐ मिगी बड़ा मज़ा आंदा ऐ ते जेह्ड़े प्रोग्राम पढ़ाई दे कन्नै जुड़े दे होंदे ऐ उनेंगी दिक्खने कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा ग्यान ऐ ओह् बधी जंदा ऐ ते ते स्हानू पढ़ाई करने बिच्च आसानी सौक्खा होई जंदा ऐ ते साढ़ी पढ़ाई बी स्हानू सौक्खी लग्गन लगी पौंदी ऐ ते ओह् बी बड़े सारे प्रोग्राम आंदे नै जेह्ड़े सुनने होन्ने ऐं ते कन्नै दिक्खने होन्ने ऐं ओह्दे बाद अस होर बी धार्मिक प्रोग्राम ऐं जेह्ड़े जियां रामायण होई गेई महाभारत होई गेई शनिदेव होईया देवो के देव महादेव एह् बी प्रोग्राम होईया जेह्ड़े टीवी प्रोग्राम ऐ जेह्ड़े ते एह् बी में दिक्खनी होन्नी ऐं मिगी बड़े शैल लगदे ऐ भगवान दे प्रोग्राम एह्दे कन्नै मिगी भगवान दे भगवान च मन लाने दा शक्ति मिली जंदी ऐ ते भगवान भगवान ते हर जगह ऐ पर जिसलै उंदा रूप दिक्खने होना आं अस टी वी बिच्च ते स्हानू बड़ा स्हानू बड़ा स्हेई सगदा ऐ ते में इनें चैन्नलें गी में इनें नाटकें गी दिक्खियै मिगी बड़ी खुशी मिलदी ऐ कि में भगवान दा रूप दिक्खी पा नी ऐं ते ते भगवान मेरे आस पास ई ऐ ते होर बी बड़े सारे प्रोग्राम आंदे ऐ जेह्ड़े फैशन दे बारे च आंदे ऐ कुड़ियें दे फैशन दे बारे च मेकअप दे बारे च ओह् बी में बड़े जादा दिक्खनी होनी ऐं क्योंकि मिगी मेकअप करना बी बड़ा पसंद ऐ ते मेकअप आह्ले प्रोग्राम बी में बड़े सारे दिक्खनी होन्नी ऐं ते मिगी इनें सारे प्रोग्राम कोला शैल गै सिक्खमत मिलदी ऐ एह् प्रोग्राम साढ़े अन्दर दियां कमियां साढ़े अन्दर दे दोश ऐ एह् सारे खत्म करदे ऐ ते स्हेई स्हानू बनने दी स्हेई इंसान बनने दा साह्नू शिक्षा दिंदे ऐ ते इनें प्रोग्रामें दे जरिये गै अस अस अपना इनें प्रोग्रामें दे जरिये असेंगी अपना इनें प्रोग्रामें दे जियें असेंगी शैल सिक्खमत मिलदी ऐ ते मिगी ते टीवी दे प्रोग्राम दिक्खना बड़ा पसंद ऐ पर में अज्ज बी रेडियो गी याद करनी होन्नी ऐं कि रेड़ियो बिच्च बी बड़ा मज़ा आंदा हा सुनने बिच्च जेह्ड़ा दिक्खने बिच्च बी मज़ा आंदा ऐ ते टीवी च ते उआं गै रेडियो च सुनने च बड़ा मज़ा आंदा ऐ अजकल दे जमाने च ते कोई रेड़ियो सुनदा गै नी ऐ पर में पैह्लैं बड़ा सुनदी ही पर हुन में टी वी बड़ा टी वी दे हर इक प्रोग्राम दिक्खनी होन्नी मिगी बड़ा पसंद ऐ और टीवी साढ़ा मनोंरंजन बी करदा ऐ ते इस करियै जेह्ड़ा टीवी ऐ हर इक घर होऐ साढ़ै घर बी जदूं दा बी आए दा ऐ में अदूं दा गै टी बी दिक्खा करनी आं और टीवी दे कन्नै कन्नै में पढ़ाई बी बड़े अच्छे तरीके कन्नै करा नी ऐं ते जेह्ड़ी पढ़ाई में करनी होन्नी ऐं एह्दे बिच्च मिगी आसानी मिलदी ऐ सौक्खा होई जंदा ऐ मेरी पढ़ाई अगर में टी वी बिच्च कुछ सिक्खी लेआ ऐ ते टी वी बिच्चा जेह्की सिक्ख मत मिगी थ्होंदी ऐ एह्दे कन्नै मिगी बड़ा बड़ा बड़ी स्हेई सिक्ख मत्त मिलदी ऐ ते में रोज़ टी वी दिक्खनी होन्नी ते हर इक प्रोग्राम दिक्खनी होन्नी